ہاں ہیلو بولیے وعلیکم السلام ہاں ہاں سر فرمائیے او چپل لینا ہے سینڈل یا جوتا کیا لینا ہے آپ کو او سینڈل لینا تھا آرام تو سبھی کے ہیں لیکن اسپارکس کا جو ہے ابھی بہترین آیا ہوا ہے آپ وہ ٹرائی کر سکتے ہیں آ کے اسپارکس کا جو ہے ایک ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک کا ہے آپ جس طرح کا لینا چاہیں آ کے دیکھ سکتے ہیں تو جان ہی رہے ہیں جی ایس ٹی وغیرہ لگ گیا اور اور باقی دکان سے آپ کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں ان شاء اللہ بہتر ہی ملے گا اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے ٹین پرسنٹ تو ویسے چلتا ہے مارکیٹ میں لیکن آپ آئیے گا تو پندرہ سے بیس تک دیکھ لیا جائے گا اس کو کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ جو ہے پیراگان کا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اس کا بھی ٹھیک ٹھاک آیا ہے مال اور اس کے علاوہ جوتا بھی اس کا بھی رینج انڈر تھری تھاؤزنٹ تک آ جائے گا تیس ہزار کے اندر تین ہزار کے اندر تک آ جائے گا آرام سے ہاں باقی آپ اس پہ بیس پرسنٹ ہے ہاں بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور آپ جوتا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں جوتا جوتا بھی ایک سے ایک آیا ہوا ہے ابھی فی الحال میں اور نارمل چپل بھی ٹرائی کر سکتے ہیں سلیپر وہ بھی بہترین آیا ہوا ہے آپ آئیے ان شاء اللہ پھر اس کو جو ہے نا آپ کو جو صحیح لگے ہاں جی ایس ٹی وغیرہ ہاں آ ریبوک کا مال جو ہے نا تھوڑا مہنگا بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے باقی آپ آئیے ان شاء اللہ وہ جہاں تک ہوگا ہم کم کر دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اللہ حافظ